ہلو سر میرا اکاؤنٹ آپ کے بینک میں ہے اور مجھے میری سیلری دو تین مہینے سے مل نہیں پا رہی ہے جس کی وجہ سے جب مجھے سیلری نہیں ملی تو میں نے آپ سے رابطہ کیا تو مجھے ایک نوٹس ملا ہے آپ کے بینک کے ذریعے اس میں لکھا ہوا ہے کہ میرا اکاؤنٹ میرے آدھار سے لینک نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ میں اپنا آدھار کس طرح سے اکاؤنٹ سے لینک کروں اس کا کیا پوری پروسز ہے تاکہ مجھے میری سیلری جو ہے ٹائم پہ مل سکے اور مجھے اس میں کیا کیا ڈاکیومنٹس لگانے ہیں آپ مجھے اس کے بارے میں بھی بتائیے